भारत हादरा जिहेथु मोनसे दावगाफुनाय हादोर आरो बे हादोराव हेल्थकेयार सिस्टेमाव गुबैयै जेंना हिसाबै जों सेथियाव बेखौनो हमना लानो हायो जोंनि हेल्थकेयार सिस्टेमाव नांगौबायदि डक्टरफोर गैया नांगौ बायदि नार्सफोर दासिमहालागै जायगा लायै जायगा गैया जुदिअ' टावन सोहोरफ्राव हेल्थकेयार सिस्टेमा लासै लासैनो जौगादोंब्लाबो जोंनि गामियारि खाथि खाला दासिमबो नांगौ दासिमबो नांगौ बायदि डक्टर जों मोननो हायाखै नांगौबायदि सुबिदा दासिमबो गामियारि खाथियाव मोननो हायाखै जोंनि गामियारिनि सुबुं फ्रा टावन सोहोराव थांनानै जोबाद खस्थ'हैथ' फाहामथाइ लाहैनो गोनां जायो दा बे लेखायै सेथि जेंनायानो जाबाय नांगौबायदि डक्टर आरो नांगौबायदि नार्स जों जोंनि खाथियाव मोननो हाया नैथिया जाबाय जोंनि जि इनफ्रासटेकचार गामियारि खाथि खालानि जि इनफ्रासटेकचार दासिमबो जौगायाखै जुदि माबाफोर गिदिर जब्राथाय जायोब्ला बेखौ फाहामनो थाखाय नांगौ बायदि सुबिदा जोंनि खाथियाव गैया थामथिया जाबाय जि जि हस्पिटाल बा जायखौ जोङो देहा फाहामसालि होननानै बुङो बे जोंनि खाथियाव नांगौ बायदि गैया माने जि गोलावथि बा जि दिसटेन्स बेयो जोबोर गोलाव जायो बे मोनथामानो गुबै जेंना होननानै हमनो हायो